एखन देखियौ किदुन कहैत छै कि घाच गान नाच गान जे होइए जे ताहि सभके लऽ कऽ जे भोजपुरी गानाके जे अबै छलैए से एखन ताहिके लऽ कऽ समाज एखन किदुन कहैत छै एहि चीजके लऽ कऽ खराब पबैए आ एखन जे बनि रहल अइ ताहि सभके लऽ कऽ किदुन कहैत छै ठीक अइ किदुन कहैत छै जे बहुत बढ़िआँ भोजपुरी गाना बनि रहल अइ सारी चीज बनि रहल अइ किदुन कहैत छै एखन कोनो चीजके दिक्कत नहि अइ पहिने जे होइत छलैए ताहि लऽ कऽ समाज किदुन कहैत छै किछु गलत व्यवहार करैत छलैए गलत निकालैत छलैए एकर गाना किदुन कहैत छै बढ़िआँ नहि करैत छलय आँय किछु ने किछु गाबि देलहुँ किछु कऽ देलहुँ किछु अपनाके बना देलहुँ आँय किछु उल्टा पुल्टा कऽ देलहुँ ताहिसभ लऽ कऽ एखुनका टाइममे अहाँके खूब बढ़िआँसँ भोजपुरी गाना जे आयलए एहिसभ लऽ कऽ समाज बढ़िआँ पबैए बढ़िआँ अहाँके किदुन कहैत छै एहि चीजके लऽ कऽ किदुन कहैत छै समाजो किदुन कहैत छै खुश रहैए आयँ आ पहिला जे टाइम रहैए ताहिसभमे किदुन कहै छै जे ईसभ कोनो रहय नहि